भारत ओनसोलाव बोथोरा गोबां रोखोमनि सोलाय सोल' जायो मानोना भारतआव गोबां रोखोमनि गोजौ गाहाय जायगा दं आरो ओनसोल लायै ओनसोल बोथोरा दसेनो सोलायो बेनिखायनो भारत आव ओनसोलखौ सोलाय सुलाबो बुंनाय जायो ओनसोलखौ सोलायसुलाबो बुंनाय जायो दैज्लां बोथोराव दसेनो जायगा दाबसेयावनो अखा जायगायावनो सानदुं दुङो मानोना बोथोरा दंसेनो थांलाय फैलाय खालामजायो मानोना दैज्लां बोथोराव बोथोरा माब्लाबाबो थि सम थाया बेनिखायनो हमनोनो हाया बोथोरा माला थाङो माला फैयो बेनिखायनो भारत हादराव बोथोरा ओनसोल लायै गोबां थाब थाब सोलायो अरुनाचल प्रदेसआव जेरै गोबां अखानि बिबां जायो आरो आसामाव बांद्राय बांद्राय बांद्राय अखा गैयै एबा अखानि बांद्राय गोनांथि गैया मानोना बोथोरा नांगौ बायदिनो होयो बोथोरा सम लायै सम सानफ्रोमबो सोलायो मानोना एखे समा थाबाय थाया बेनिखायनो बोथोराबो एखे थाबाय थाया